औ मानोमोन आच्चा आच्चा बुंलाय बुंलाय मा प्रब्लेम नोंसोरना सायद आ बे सायद आ नोंसोरना बे गौरां सेराव नामा गौरांआनो देरबोदों नामा दासान्दि बहाथो थानानै दङ नोङो ओरैनो जेनेबा दा फन हरनायनि कार'ना जेनेबा माबाफोर नांगौ नामा जानाय लोंनायफोरा माबायदि जानानै दङ दा जानाय लोंनायफोरा ब'न मोन्दोंना मोनाखै दै लोमनानै दंजोबोथ' अरदाबाव नोंसोरनाव दालिफोर हैदोंना मोन्दोंना मोनाखै दालिफोर माइरंफोर ए जोंनिफ्राय स्थाफ निफ्राय थाङाखै नामा सासेबो बे माबा स्कुल ना क्लाब होनो बेवहाय नोंसोरनाव माखासे मानसिफोर दं नामा दै लोमजानानै थानाया ए होनबाथ' बे माइ माइफोरा सिजोबबाय नामा माइ दोननायफोरा माइरंआबो सिजोबबाय नामा माइरंआबो बनआथ' गैथ'वा दा दैआ दा बबेनिखौ लोङो दैआ अ आच्चा आच्चा थिबख'लआ लोमाखैना दा ए लोमाखैना आच्चा नोंसोरनि गावबुराया दा नोंसोरजों दं ना गैया दे गावबुराखौ बुंदो दे लिस्ट खालामनानै न'खर बेसे दङ दा आं थांगासिनो दङ लिस्ट खालामनानै मुंफोरखौ लिस्ट खालामनानै दोन दे जोङो इसे बस्तु दालि तिरपाल लांनानै हैगोन दा बेवहाय दा गावबुराखौ लिंहरनानै जोङो थाङोबा लिंहरनानै ज' थाफैबानो जाबाय मिथिबाय दा इसे अनसुंथाइ दङ बेखो हैग्रोनो नागिरदों जों अफिस निफ्राय दा नोङो गावबुराखौ खिन्थानानै थांनाय लोगो लोगो जमा थाफाबानो जाबाय दे दे दोननोसै होनबालाय दे दे